हमरा तऽ वीडियो कॉल सेहो पसन्द छि आओर वॉइस कॉल सेहो बड जल्दीमे रहलहुॅं आओर कोइ फोन नहि उठेलक तऽ वॉइस कॉल लोक करैत अछि आओर वीडियो कॉल कखनो काल करैमे नीक लगै छै हरदम तऽ नहि किएकि घरमे लोक अपना इच्छा से कतेक ओतेक हरदम बैसल नइ रहैय तऽ आओर फोन पर बेसी समय नहि बितबैत छी कम से कम कोशिश रहैया जे बिताबी